میرے شہر کے سب سے ہی پسندیدہ چیز جو مجھے لگتی ہے وہ ہے یہاں کی ربڑی جلیبی پھیکی جلیبی اس کے اوپر تیز میٹھے کی دودھ سے پکی ہوئی ربڑی ربڑی کو بنانے کے لیے پیور دودھ کا استعمال کیا جاتا ہے دودھ کو سکھا سکھا کے اس کے اوپر کی ملائی کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور دودھ کو سکھا کر اس کو ربڑی بنائی جاتی ہے جس کے اندر ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں اب دودھ سے بنی چیز ہے ڈیری پروڈکٹس کہلاتی ہیں لہذا اس کے اندر کیلشیم سے بھرپور ہے فیٹس ہے تو اس کے اندر ال انرجی بھی ہے جو ہماری باڈی کے ہارمونس کے لیے جوکہ فیٹس بہت ضروری ہوتا ہے لہذا سواد کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میں بھی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے اور بہت ہی پسند ہے مجھے اس لیے کیونکہ یہ صحت بھی بخشتی ہے اور سواد بھی بہت اچھا ہوتا ہے مزہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کا